ہیلو ہاں جی بولیے جی جی میٹ شاپ سے بول رہے ہیں

جی جی مل جائے گا آپ کو کون سی مچھلی چاہیے ہمارے پاس تو ابھی فی الحال کامن ہے کامن ہے اور روہو ہے اور پھر گراس ہے اور نینی ہے آپ یہ جو ہے ٹرینڈ پہ چل رہی ہیں اچھی مچھلیاں ہیں تو آپ کو تو یعنی کتنا چاہیے کتنی مقدار میں چاہیے پچیس کلو روہو اور پچیس کلو کامن ٹھیک ہے تو سر آپ کا روہو کا ریٹ جو ہے تین سو روپیہ کلو ہے اور اس کا جو ہے اس کا آپ کا پڑے گا ڈھائی سو بیس بیس کلو چاہیے دونوں نا

ہاں ہاں فریش ہے بالکل تازہ ہے زندہ ہے آپ کے سامنے ہم کاٹیں گے بھائی

دیکھیے روہو میں تو سر آپ کا کم نہیں ہو پائے گا ٹھیک ہے لیکن اس میں ہم کر سکتے ہیں چلو ہم ایک کلو کے پیچھے دس روپیہ کم کر دیں گے اس کو ٹھیک رہے گا اور کب تک چاہیے آپ کو ٹھیک ہے پرسوں یعنی ٹائم بھی ہمیں بتا دیں تاکہ پتہ رہے تاکہ وہ ٹھیک ہے تو آپ آ کے لے لینا آپ کے سامنے میں کاٹ دوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ ٹھیک ہے شاپ کا ایڈریس ہم آپ کو بھیج دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی جی بالکل بالکل اسی حساب سے بنائیں گے بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں چھوٹی نہیں ہوتی ہیں اور چھوٹی بھی ہوتی ہیں میڈیم بھی ہوتی ہیں بڑی بھی ہوتی ہیں جس طرح آپ کہوگے اس طرح بنا دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک